ہلو جی سر ہاں الحمدللہ آپ بتائیں جی جی اچھا اچھا اچھا کتنے کلاسز ہیں سر چھٹی جو ہے کتنی کلاسیں چھٹی ہیں دو تین اچھا اچھا سر دیکھیے دو راستہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اکسٹرا کلاسز لے لیجیے لیکن اگر ہولیڈیز تو بہت زیادہ قریب ہے تو اکسٹرا کلاسز ہو بھی نہیں پائے گا ڈھنگ سے تو اس میں جو ہے نا آپ دو اکسٹرا کلاسز لے لیجیے اور جو ہے رفیق سر نہیں ہیں تو میں بھی رفیق سر کا جو ہے وہ شفٹ ہوگا وہ خالی ہے تو اس ٹائم اگر آپ خالی ہیں تو اس میں وہ پڑھا سکتے ہیں تو سلیبس کور ہو جائے گا پانچ ہی ہے تو جی ہاں میری زیادہ کلاس

جی جی بہت شکریہ اصل نا ہم سوچ ہی رہے تھے یہی سوچ رہے تھے کہ میں ذرا کسی طرح سے کروں میں تو اکسٹرا کلاسز لینا چاہ رہا تھا لیکن اب آپ والی شفٹ خالی ہے تو میں اسی میں کر لوں گا ہاں ہاں ہاں ضروری بھی ہے اتنا جی سر ہاں پھر میرا تو بس نہیں نہیں رفیق سر کے بارے میں مجھے معلوم ہے اور لوگوں کو تو پتا نہیں لیکن ایک بار اگر آپ آفس وزٹ کر لیجیے گا تو شاید پتا ہو جائے کل کے پاس ساری انفارمیشن ہو ٹھیک ہے جی بہتر جی سر

ہاں ٹھیک ٹھیک آپ کا بھی شکریہ ٹھیک